हाँ अभी कुछ दिन पहेले मैं मेरे घर के दूर मे बोहोत बड़ा सा एक मोल पर मैं गयी थी वहाँ पर मैंने एक हांड बेग को देखा तो मुझे अच्छा लगा और उसकी दाम भी थोड़ा कम थी तो उसका रंग भी बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा की उसको ले आऊँ और मैंने वहाँ से वह ले आई मतलब ख़रीद कर ले आई तब मतलब घर पर जब आकर देखी ओ तो मतलब दुकान में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था जितना अच्छा नहीं लग रहा था और घर में बहुत अच्छा लग रहा है तो वह मतलब बहुत अच्छा अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा था लग रहा है और मुझे वह बहुत लगा